जि'यां साढ़ा डोगरा कल्चर ऐ ते जि'यां साढ़ा डोगरा कल्चर ऐ एह् होर एह् होर स्टेटें बिच नेईं लब्भी सकदा ऐ साढ़े इद्धर डोगरा मतलब डोगरे डोगरे लोकें गी केह् ऐ सारें कोलां पसंद दी चीज केह् ऐ ओह् ऐ सांग ते ढोड्डा होर लोकें होर कुतै जाह्गे अस्स उद्धर नेई लब्भी सकदा होरें स्टेटें बिच जाह्गे उद्धर नेईं लब्भी सकदा एह् असें गी ऐ ते साग ढोड्डा होई गेआ जि'यां कि डोगरे लोकें केह् लांदे जैदातर सलवार सूट लांदे न एह् होर कुतै नेईं लब्भी सकदा ऐ ते डोगरे लोकें दियां होर बी बड़ियां गल्लां न जि'यां डोगरी लोग अपनी छाबड़ियां बनांदे न अपनी छाबड़ियां अपनी छाबड़ियां बुनी बुनियै बनांदे न ते छाबड़ियां बना दे निक्के निक्के टूल बनांदे न ओह् होर कुतै तुस जाह्गे ओ बाहर जाह्गे ओ उत्थै नेईंं उत्थे नेई कुतै बी नेई लब्भी सकदा ऐ जेह्ड़े डोगरे लोक बनांदे न डोगरे लोकें दा ते साग ढोड्डा मक्कां मक्कां न मक्कां बी तुस जित्थै मर्जी बाह्र जाह्गे ओ ना कोई कोई जगह् तुसें गी मक्कां लभगन जैदातर डोगरे लोक मक्कां गै रांह्दे न ते होर आक्खां ते साढ़ा प्हाड़ी लाका रियासी रियासी बिच तुस आगे ओ ते रियासी बिच तुसें भीमगढ़ जिसी भीमगढ़ एह् रियासी भीमगढ़ एह् पराना एह् राजा रानिया राजा रानिया दा पराना बड़ा गै पराना ऐ ते एह् इक रियासी बिच रियासी बिच पौंदा ऐ एह् रियासी बिच ऐ एह् रियासी दा हिस्सा एह् जेड़ा भीमगढ़ ऐ ते इत्थै जेह्ड़ा आवै इत्थै सारे घुम्मने शुम्मने गी बी औंदे न ते होर तां होर एह् रियासी ऐ रियासी जेह्ड़े पहाडे़ लोकें दी भाशा बी डोगरी ऐ और कुतै तुस जाह्गे ओह् इत्थै होर कुतै जाह्गे ओ तुस जम्मू दे बाह्र जाह्गे ओह् तुसें गी होर बोलने आह्ला कोई ऐ निं ऐ मतलब कि डोगरी बोलने आह्ले तुसें गी बड़े गै घट्ट लोग लब्भने न ते अगर तुस इत्थै रियासी आह्ली साइड औगे इत्थै जैदा तां जैदा लोग ऐ गै डोगरे न डोगरे जम्मू च है गै डोगरे न जित्थै जाह्गे ओ डोगरे लेकिन अजकल पता निं केह् होई गेदा ऐ कि डोगरी बड़े गै घट्ट लोग बोलदे न लेकिन इत्थै आह्गे ओ ते इत्थै तुसें गी जैदातर डोगरी बोलदे लोग गै लब्भने डोगरी इन्नी मतलब डोगरी बड़ी गै शैल ऐ